दा भारत हादराव गोबां फिसा फिसा हारि हारिसाफोद दों बिबायदिनो बि हारिसाफोरनि गेजेराव बर'आबो बर' हारियाबो मोनसे जोंनि भारत हादरनि मोनसे हारि बे हारिया गोदो गोबां रोखोमनि माने कालसारफोर गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरनि हारिमुफोर दंमोन जेन गोदो बर'फोराबो रायजो दोंमोन होनदो खोनानो मोनबावदों बे रायजो दोंमोन राजा दोंमोन नाथाय दा बे बर'फ्रा रायजोबो गैला राजाबो गैला लिजाबाय दा बेनि थाखाय जोंनि माखासे मानसि जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सेरखायबाय सेरखाय बेरखाय जानानै थानायाव जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनायनि हुदाफ्रा एसे सोलायलांबाय होलांबाय बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि दख'ना गान्नाय सि दानाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बे दामनाय देनाय जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा बोनाय बेफोरबायदि जोंनि बिफां कालसारनि माबाफ्रा माने एसे गोमालांनो हमदों आरो नोंनि गोमालांनायखौ नुनो हमदों दे जेनेबा जों दा जोंनि मानसिफ्रा दा दख'ना गान्नायखो दख'ना गाननो गारनानै गुबुन रोखोमनि गुबुन हारिनि गान्नाय जोमनायखौ नुनो मोनो बेजोंनो गावनि रावखौ रायनो बा गारनानै रायनो गारनानै गुबुन हारिनि रावफोरखौ बांसिन बाहायनो हमो बिदिनो जोंनि राव आरो हारिमुफ्रा मानो लासै लासै गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनो आरो दामनाय देनायाबो बिदिनो जोंनिया मोसानाय मुसुरनायफ्राबो बिदिनो जोंनिया मान खम सुबुं थानायखाय जोंनि बर' हारिफ्रा बारा बुरजा मानसि बारा गैयैखाय जोंनि बे हारिनि खिसुमान दामनाय देनायफ्रा गुबुफोरजों मुगैजायो आरो बेखौ माने नासयनानै दोन्नायाव माने जोंनि हारिमुनि हारिनि गान्नाय जोमनाय आरो दामनाय देनायफ्रा माने गोमालांनाय माने लामायाव फैदों आरो बेबायदिखो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बियो दाथाय नाथाय दा बिफोरखौ फिसे मा होन्ना बुंगोन जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि मत्रि एमएलएफ्रा एसे सान्नानै जोंनि हारिनि जिथु माबा कालसार गान्नाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ नोजोर होनानै बिखौ मा होन्ना बुङो रैखा खालामनायनि मोनसे रैखा खालामनायनि मोनसे मा होन्ना बुङो बेब'स्था खालामना होयोबा माने जोंनि बे गोमालांनो नायगिरनाय हारि हारिनि गान्नाय जोमनाय आरो दामनाय देनाय बायदिसिनाफ्रा माने रैखा मोनगोन होन्नानै आं सानो आरो बिबायदि हयथ' जोंना दा नैबे बिटिआर सरकारफ्रा सरकारा माने एसे जुदि मोजां रोखोमै माने सान्नानै जोंनि दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं ज'था सेरजा गंगोना गंगोनायाथ' जोंनिया गोमालांबाय गंगोनाखो जों दामलिया जोंनि बे गंगोनाखो गुबुन हारिफ्रासो आसामिया हारिफ्रासो दामनाय जाबाय बर'फ्राथ' बे गंगोनाखो दामलियानो गंगोनाया जोंनियाव माने जोंनि हारिनिफ्राय बियो जायखारलांबाय बेखौ जोंनि दा मोसानाय मुसुरनायफ्राव दामनाय नुनो मोना बेखौनो आं सानो बेफोरबायदि जोंनि खिसुमान दामनाय देनाय बायदिफोरखौबो माने माने फोथांना लाखिनो थाखै जोंनि गोरों गोरा जोंनि सरकारफ्राबो एसे नोजोर बोयोबा माने मदद खालामबा हयथु बेनि मोनसे मा होन्ना बुङो रैखा जानायनि मोनसे माबाखौ नुहुरनो नुनो मोनो आरो बिदि आरो आं बिदि सानो आरो गोदो जों नुयोमोन मा होन्ना बुङो जोंनि बर'फ्रा बायदिसिना सिफुं दामनाय खाम दामनाय बायदिसिना बाहागो दानि नै दा गोदान मुगायाव बर'फ्रा बेफोरखौ सोलोंनायनिफ्राय गोजानाव थानाय जों नुनो मोनो बिदिखौ आं नुयो बिनिखायनो आं सानो उनफ्राव जाहाथे बेफोरखौ रैखा खालामनायनि मोनसे बेब'स्था खालामनानै सरकारफ्रा जोंनो होयोब्ला जों मा होनना बुङो गोजोन्नाय मोनगोन होन्नानै आं सानो आरो